मैथिली में जो है यह मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पसंद आते हैं यह मैथिली में हम कोई गीत गाऊँ उनकी भाषा माने जो हर हर चीज़ मैथिली को जो भाषा है लय है बात विचार है यह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है हम गाना भी चाहते हैं मैथिली में गा कर सुनते भी हैं सुनाते भी हैं इसीलिए जो है हम मैथिली को हर चीज़ मिथिला का जो है हम बहुत अच्छा समझते हैं यह जो अच्छा समझ कर मैंने हर चीज़ के गीत गा कर सुनते हैं सुनाते हैं इसलिए जो है मेरे को सबको सुनवाते भी है सबसे सुनते भी हैं सुनने में भी मुझे अच्छा लगता है दूसरे भी कोई गाते हैं तो कहते हैं जो मैथिली में गाओ जो मुझे ज़्यादा पसंद है जो मुझे अंदर से खुशहाल मिलती है जो हमारे मिथिला में मैथिली भाषा में यह इतना अच्छा गा रहे हैं सब लोग तो मुझे भी गाने का मौका मिले जो हम भी गा कर सब को सुनाते हैं उनसे भी सुनते हैं हर आदमी को बुला कर सुनते भी हैं सुनाते भी हैं उनको और मुझे हर चीज़ से ज़्यादा पसंद है मैथिली भाषा मैथिली भाषा मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और बोलने में भी अच्छा लगता है गाने में भी अच्छा लगता है सुनने में भी अच्छा लगता है कि सुनाने में भी